ہیلو الیکٹرک آفس سے بات ہو رہی ہے سر میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں اتنے اتنے بجلی بل کیسے آتی ہے جبکہ میں اپنے گھر میں بجلی کا بہت ہی کم استعمال کرتا ہوں پھر بھی میرے یہاں بہت سے بہت زیادہ بل آ رہا ہے ہاں سر بولیے ہم کو جیسے چار مہینے پچھلے چار مہینے کا ریکارڈ جاننا تھا تو آپ آپ اس کا ریکارڈ بھیج دیتے

نہیں نہیں سر کل جیسے ہم بہت ہی کم استعمال کرتے ہیں بجلی کا پھر بھی اس کے بعد بھی ہاں تو سر دیکھ لیجیے گا ایک بار چار مہینے تک کا ریکاڈر بھیج دیجیے گا تو آئندہ سر اتنا اتنا جیسے میرے یہاں بجلی بل آتا ہے تو اس سے کم سر آنا چاہیے وہی کا کوشش کریے گا ٹھیک ہے سر تھینک یو تھینک